जेह्ड़ा असें पैह्लें ऑर्डर कैंसिल करना हा उसी असें रिक्वेस्ट करनी ही ते ओह् डिलवरी आह्लें परतियै आइयै जेह्का ओह् ऑर्डर जेह्का कीते दा होऐ ओह् रिटर्न करी लैना हा ते उ'नें इस नं बर उप्पर परमांनेंट जेह्का अड्रैस दित्ते दा होऐ ते ओह्दे बिच गै उ'नें बापस कराई ओड़ना